सर नमस्ते बताइए जी जी सर बताइए लकड़ी का व्यापार करते हम

सागौन की लकड़ी देखिए सागौन की लकड़ी जो है हमारे यहाँ दो सौ दस रुपये फीट है दो सौ दस रुपये फीट है आपको कितनी चाहिए किसलिए चाहिए बताइए आपको जितना चाहिए हम आपको देंगे नय इस्क्वायर इस्क्वायर फीट में है

उसका उसका भी सेमै है थोड़ा हट इधर उधर का दस बीस कम है कम ज़्यादा है बस

शीशम की लकड़ी का डेढ़ सौ है डेढ़ सौ इस्क्वायर फिट

आम की आम आम की एक सौ बीस है सर

कितना चाहिए और किसका चाहिए आपको बताइए आप तब उसी के हिसाब से आपको लगाएँगे हम

जी आम की बस सर सागौन की भी चाहिए

चलिए ठीक है फिर हम आपको दे देंगे आपको जितनी चाहिए उतनी दे देंगे चौकी के लिए कुछ भी बनवाएँ आप बेड बनवाइए इसके लिए भी बेहतर है हमारे पास लकड़ी हैं जो भी बनवाएँ आप चौकी बनवाएँ बेड बनवाएँ अलमीरा बनवाएँ जो भी आप बनवाएँ सबके लिए हमारे पास लकड़ियाँ उपलब्ध हैं और अच्छी लकड़ियाँ उपलब्ध हैं आपको जितनी चाहिए उतनी देंगे कब आ रहें आप अगले हफ्ते में आएँगे कुछ बता दीजिए कितना चाहिए हम लिख कर रखे रहें अपना

चलिए ठीक है हम लिख ले रहें बताएँगे फिर आपको आपको जब आना हो तो आप हमें एक बार कॉल कर लीजिए हम आपको बता देंगे है या पर्याप्त है कि नहीं हमारे पास हम आपको दे देंगे सारी लकड़ियाँ अगर रहेंगी तो बाकी अभी तो है अगर आप अभी आ जाएँगे तो ठीक रहेगा ठीक है ठीक ठीक रखते हैं नमस्ते